बाग़ीचनि में घर में असां जेके विभिन प्रकार जा गुल लॻायूं था या ॿिया वण पोखियूं था उन्हनि जो वॾो महत्व आहे गुलाब जो गुलु हुजे चाहे राबेल जो गुलु हुजे घर में ॾाढो सुंदरु माहौल कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी ख़ुशबू जेको बि घर में आहे उते घुमंदो बाग़ीचे में उन्हनि खे ॾाढी ख़ुशबू सुठी ईंदी ऐं उन्हनि जो स्वास्थ बि सुठो रहंदो रहियो सुवालु तुलिसी जो वणु पूॼा लाइ लॻभॻि हर घर में असां लॻायूं था पिया तुलिसी जेको धर्म पौधो आहे जंहिंजी हर घर में ज़रुरत महिसूसु थींदी आहे इन खां अलावा फल फ्रूट जा जीअं असांजे घर में सीताफल जो वणु लॻल आहे उन जो बि वॾो महत्व आहे उन ई सीज़न में जॾहिं सीताफल ताज़ा खाइण लाइ मिलंदा आहिनि ॾाढो आनंद ईंदो आहे पपीते जा वणु लॻल आहिनि पपीतनि में बि ऐं जेको फल मिलंदो आहे उहो बि सॼे परिवार उन खे शौक़ सां खाईंदो आहे ॿियां जेके गुल लॻल आहिनि मनीप्लांट मनीप्लांट बि हिकु पूॼा वारो प्लांट आहे हिन खां अलावा समीअ जो पेड़ समी बि शंकर भॻवान जी पूॼा लाइ उहा उन जा गुलु कमु ईंदा आहिनि उहो घर में दरवाज़े जे साइड सॼे हथ ते लॻाइण में ॾाढो शुभु मञियो वेंदो आहे इन्हनि सभिनि जो वॾो महत्व आहे